میں نے فلپکارٹ سے ایئر رنگس منگوائے تھے جو کہ بہت بے کار نکلے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئے ان کا کلر بالکل اچھا نہیں تھا اس کی زرکن پوری کالی پڑ چکی تھی جس سے وہ دیکھنے میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے ان ایئر رنگس کے اوپر جو زرکن کے موتی تھے وہ بھی کہیں لگ رہے تھے کہیں نہیں لگ رہے تھے ان ایئر رنگس کا ڈیزائن بھی اچھا نہیں تھا اور وہ بہت مہنگے بھی تھے مجھے وہ ایئر رنگس بالکل پسند نہیں آئے میرے گھر میں بھی کسی کو پسند نہیں آئے وہ ایئر رنگس مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑی ایئر رنگس کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت مہنگے تھے ان ایئر رنگس کا ڈیزائن بھی بالکل اچھا نہیں تھا اور وہ اتنے ہیوی تھے کہ میرے کانوں میں ان کو ان کو پہنے کے بعد میرے کانوں میں بہت درد ہونے لگا تھا اس لیے وہ میں نے وہ اس لیے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے